جی ہم ان مثالوں کو بیان کر سکتے ہیں جہاں فلمیں فیشن شوز اور اشتہارات میں ہمارے یہاں کی جگہوں کا وہ ہوا ہے تو ہمارے یہاں پر ہم پر وہ ایک پارک ہے امبیڈکر پارک جہاں پر بہت ساری فلمیں وغیرہ بنائی گئی ہیں اسی طرح وہ ہے بڑا امام باڑہ ہے چوپاٹی ہے چھوٹا امام باڑہ ہے ان جگہوں پر فیشن شوز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور اور یہ امین آباد لکھنؤ کا امین آباد یہاں پر بھی کئی جو سیریئل وغیرہ شوٹ کئے گئے ہیں جیسے کہ میڈم سر ہیں وہ یہیں لکھنؤ کے امین آباد کا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی کئی اس میں جو ہے وہ ہوا ہے فن وہ فلموں وغیرہ میں فیشن شوز میں اس کا استعمال ہوا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کے مٹکے ہیں وغیرہ کا استعمال ہوا ہے یا پھر ہمارے یہاں کی بنائی گئی جو چکن کی کرتیاں وغیرہ چکن کے کام کے بنے ہوئے چیزیں استعمال کی گئی ہیں